अस गांव च ब्याह् बड़ी शैल तरीके कन्नै अरेंज करने जिल्लै दो पीपल जिल्लै दो परिवार मिलदे ते फिर ओह् डिसाइड करदे ब्याह् दा